औ सोरमोन

औ हाय हायो आङो औ हायो मानो होनबा बे जायगायावनो आं था बे जायगायावनो थाखायो नालाय आं बे हायो ओमफ्राय जायगा जाय औ जायगा जायगाफ्राथ' मोजाङानो बिराद मोजां मानो होमबा इसे हाजोहां ओमफ्राय बेबायदिनो इसे फिफां मोजां फिफां गोथां गोथांफोर दङ ओमफ्राय मोजां जागोन आरो बेरायनो ओमफ्राय जिब जुनारनि गेजेरखौ होन्दोंना जिब जुनारखौ जिब जुनाराथ' दङ दंजोबो बिदिनो माबा दङ माहोनो मोसा दं ओ मैदेर मैदेर दङ गलेर दङ बिदिनो मोख्राबो दङ दंजोबो नो मा मानि बे माबा दंजोबखायो नालाय बियो बेरा होनानै दोन्नाय दंखायो नालाय नों जेखुनु फैबानो फैनो हागोन मा नायग्रा बेहाय गार्दफोर दंखायो मानि नेग्राफोर दंखायो बेहाय मानि देव माबा मोनसे असुबिदाफोर जायोब्ला नोंसोरखौ माबागोन आरो बिसोरो बासायगोन आरो गासिबो जोंहा ओरैहाय ट्रिनिं मोनखा जोबनाय मारै देखायनांगौ माबायदि बेराय होनांगौ बेखौ नों फैनो हागोन आरो बेहाय बेराय होनायनिबो मोनसे सुबिदा दङ ओ बिदिनो गारि फिसा दङ इसे गुवार नालाय जायगाया आरो नोङो ओ बिदिनो नाव जावनाय माबा माबि बिदिनो गारदेनफोर दङ गथ'फोर गेलेग्रा बिदिनो बायदि बायदि हेव हा गेलेग्रा माबा माबिफोर बुस्टुफोर दङ बिदिनो बेफोरखौ जानाय लोंनायफ्राथ' बेहाय दंखायोखा जानाय लोंनायफ्राथ' दंखायोखा औ मोनजागोन नोङो माबायदि नांगौ बेखौ मोनगोन आरो दा नों फैबानो जाबाय माला फैयो ए बे नों नोंसिनि गोसो बे औ नोंसोरो बबे माबायाव जायो रेस्टुरेन्टाव जायो द'खानाव जायो बे नोंसिनि गोसो आरो बासिनानै जानो हागोन गोसोबायदि आरो नोंनि दल ग्रुबफ्राबो माबायदिखौ जायो बेबायदि आरो औ औ औ औ औ औ बै फिसा फिसा बुस्टुफोरखौ खोन्थागोन उम

दे होमबालाय दे नोंसोरो माब्ला फैयो आंनाव कन्टेक खालामबानो जाबाय मोन्थिबाय ए ए औ औ दे दे दे दे जेला नोङो औ फै फैगोन बिनि एसे सिगाङाव फन खालामदो आरो सौहैनोसैयावबो नों फन खालामबानो जाबाय